हीअं त असांजे कटनी ज़िले में अलॻि अलॻि प्रकारनि जा स्कूल कॉलेज खुली चुकिया आहिनि ऐं उन सां उन सां असांजा ॿारनि जी ज़रूर ॿार हुननि में पढ़ी सघनि था पर पर छा सरकारी स्कूलनि में इहा सुविधा आहे की असांजा असांजा असांजा अॼकल्ह ई पीड़ी कंहिंखें कोई पंहिंजे घर में सुविधा कोन्हे पढ़ण जी सुठनि स्कूलनि में त सरकारी स्कूलनि में पढ़ी सघनि पर हुननि स्कूलनि मां सरकारी स्कूलनि में उहा सुविधा कोन्हे की असांजा ॿार विकसित थी सघनि उन्हनि में पढ़ी सघनि उहे सुखु सुविधाऊं कान्हनि पर करिणो खपे की असांजा इकले ॿार उन में पढ़ी करे विकसित थी सघनि उन खे मुख्य मंत्री महिला करण थिए योजना लागू करिणी खपनि की अॻिते हली उन में ॿार असांजा कोशिशि करे सघनि पढ़ी सघनि विकसित थी सघनि अॻिते हली कुझु कुझु ठही सघनि हीअं सरकारी स्कूलनि में सुखु सुविधाऊं करिणी खपनि ताक़ी इहो प्राइवेट स्कूलनि जा पेशा सरकारी स्कूल बि सुठा साबित थी सघनि